हाँ हमारे स्कूल में लाइब्रेरी थी मैं लाइब्रेरी जा कर पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी पूरे स्कूल में लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह थी हर खाली पीरियड में हम लाइब्रेरी में जा कर किताबें पढ़ा किया करते थे बचपन में मैंने बोहोत सी किताबे पढ़ी हैं जैसे कि चम्पक चम्पक में जंगल की कहानियाँ हुआ करती थी मैंने पंचतंत्र भी पढ़ी है पंचतंत्र में नैतिक कहानियाँ होती थी बचपन में मैंने अकबर बीरबल की कहानियाँ भी पढ़ी हैं कक्षा छठवीं में मैंने बाल रामायण पढ़ी फिर कक्षा सातवीं में मैंने बाल महाभारत पढ़ी इनसे बहुत सी सीख मिली उसके बाद मैंने बचपन में प्रेमचंद की भी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी जैसे कि इकबाल प्रेमचंद के फटे जूते